हमरा अण्डा चावल खाना बहुत पसन्द अइ आओर चिकन भी बहुत पसन्द अइ मटन भी बहुत पसन्द अइ सभसँ ज्यादा मैथिलीके छै लिट्टी चोखा ओहियो हमरा बहुत पसन्द अइ हम बहुत खाय पसन्द करैत छी लिट्टी चोखा मैथिलीके बहुत बढ़िआँ बिहारके बहुत बढ़िआँ खाना मानल जाइत छै ओ खेलाके बाद बहुत आनन्द अबैत छै ओहिके बाद अहाँके भऽ गेल अण्डा अण्डा चावल खेलाके बाद ओहिमे प्रोटीन रहैत छै कि कहैत छै अहाँ ओहिमे ताकत भेटैत छै अहाँ खा कऽ कहीँ जा सकैत छियै ओहिके बाद फेर चि चिकन भेलै चिकन बहुत लोकके पसन्द छै हमरो बहुत नीक लगैए ओ मटन मटन भी बहुत हमरा बहुत पसन्द अइ दही चूड़ा दही चूड़ा भी बहुत नीक लागैत छै खायमे हम हमर घरमे सभ खाइत छथिन हमर मम्मी खाइत छथिन भैया खाइत छथिन दीदी खाइत छथिन बहुत बढ़िआँसँ खाइत छथिन कहीँ जाइत छियै तऽ सेहो भेटैत छै चूड़ा दही खाय लेल फेर हम अबैत छियै तखन फेर खाइत छियै भोज हमर गाममे सेहो होइत छै ज्यादातर चूड़ा दहीके भोज होइत छै यहाँ मुण्डनमे होइत छै मुण्डनमे होइत छै जनेउमे होइत छै बहुत जगह होइत छै ओहिमे हम सभगोटाए जाइत छियै भोजमे एकसाथ सभ हम गोटा खाइत छियै बैसि कऽ बहुत नीक लगैत छै खायमे